बर्तन धोअण लाइ पहिरियों असां सभु झूठा बर्तन कठा कंदा आहियूं इकठा करण खां पोइ असां हुनखे साफ़ पाणी सां धोई करे वापसि असां पंहिंजे लिक्विड सां साफ़ कंदा आहियूं उहे तेल वारे बर्तन खे असां पाणीअ सां धोई करे हुनखां पोइ ओडोपिक पाउडर इस्तेमाल करे ऐं मुईअ सां घसी करे मस्तु चिमिकाईंदा आहियूं